हँ बोलऽ ठीक छै हँ करै छियै जानकारी तऽ छै छै जानकारी आँए नहि छै जानकारी बता देबै तब ने हँ हँ

हँ हँ चढ़बै बढ़बै छै चिल्हो हँ हँ हँ

हँ हँ नहि तऽ ओहेनो धागा के पिन्है छै हँ हँ होइ छै

हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हूँ हूँ गोतनी आर तऽ करै छै अच्छा करै छै बहुत गोरा अगल बगलमे जेतना बासी छै सब करै छै

है नहि हमरा हँ अच्छा अच्छा तब कहानी लिख